علی گڑھ ضلع میں بہت سارے اہم نسل بھی ہوتے ہیں اور الگ الگ مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں جیسے کہ ہندو کرسچن عیسائی مسلم مسلمان الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے یہاں پہ تو جیسے کہ ہندو میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہندو میں بھی الگ الگ فرقے ہوتے ہیں جیسے کہ ہندو میں راجپوت جو ہوتے ہیں ٹھاکر ہوتے ہیں یہ سب لوگ طرح کے لوگ رہتے ہیں اور مسلمان میں اگر ہم دیکھیں مسلمان میں بھی الگ الگ فرقے ہوتے ہیں جیسے کہ صدیقی قریشی انصاری تو ہر کسی مذہب کے الگ الگ فرقے ہوتے ہیں اپنے اپنے فرقے ہوتے ہیں کرسچن عیسائی وغیرہ یہ سب الگ الگ ہوتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے پڑوس پڑوسی جو ہے وہاں پہ بھی ہندو رہتے ہیں الگ آپس میں اچھے سے ہی رہتے ہیں کوئی وہ لڑائی جھگڑا کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہم آپس میں بھی اچھے سے رہتے ہیں ہندو کرسچن مسلمان آپس میں ہر کوئی اچھے سے رہتے ہیں اچھے سے تعلق رکھتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور بہت سارے لوگ بہت سارے مذہب کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں